प्राइमरी में इस्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में केवल इस्कालरसिप के बदले कुछ पैसा मिलता है जैसे उनको ड्रेस जूता मोजा स्वेटर कापी कलम यह सब खरीदने के लिए पैसा सरकार तो अभिभावक के खाते में डालती है और मिडिल वालों के में भी यही मिलता है नौ दस ग्यारह बारह में सरकार उनको टैबलेट मोबाइल और अन्य अन्य सुविधाएँ देती है इसके लिए बच्चे प्रोत उत्साहित होकर पढ़ते और अप अपना समय से काम पूरा करते हैं क्योंकि बच्चों को मोबाइल के नाम पर या सरकार के सुविधा के नाम पर अच्छा इस्कूल आना अच्छा लगता है और गार्जियन भी खुश होते हैं कि बच्चों को कुछ हमें देना नहीं है बच्चे हमारे फ्री में पढ़ लेंगे हमको घर से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा बच्चे हमारे आराम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे जैसे बच्चों को पढ़ना है तो प्राइवेट इस्कूलों में नाम डालेंगे तो उनके फीस कापी कलम किताब ड्रेस सब कुछ अपने पैसों से देना पड़ता है और सरकारी विद्यालय में बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं क्योंकि सब कुछ सुविधा सरकार देती है उनको जैसे उनके अब गार्जियन के खाते में पैसा आ जाता है तो बच्चों के लिए ड्रेस जूता मोजा स्वेटर बैग कापी कलम सब कुछ आसानी से खरीद लेते हैं ताकि बच्चे हमारे पड़ पहन कर और अच्छे से इस्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और नौ दस ग्यारह बारह के बच्चों को सरकार ये समझी कि नहीं इनको ट्यूसन की जरूरत पड़ती है उसके लिए सरकार ने इनको मोबाइल फोन टैबलेट वितरण किया ताकि बच्चे इसकी सहायता से आसानी से अपनी पढ़ाई पूरा कर लें और बच्चे इसी के लिए अपना काम पूरा करने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं गार्जियन भी खुश रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ताकि आगे चलकर हमारा हमारा परिवार सुखी और समृद्ध हो जाएगा क्योंकि हम गरीब हैं गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेंगे बड़े हो जाएंगे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी इसको इस गरीबी को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए अच्छी उपाय और अच्छा कदम बढ़ाया है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएँ और अच्छे से पढ़ के नौकरी करें अपने माँ बाप की गरीबी दूर करें बच्चे पढ़ेंगे नहीं सुविधा मिलेगी नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे तो गरीब के बच्चे गरीब ही रहे जाएंगे और हमारे देश की गरीबी बढ़ती जाएगी हमारे देश को गरीबी से दूर करना है तो अच्छी शिक्षा अच्छी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई और बच्चों को उपलब्ध कराया ताकि प्राइमरी से लेकर इंटर तक हर सुविधाएँ बच्चों को मिलती है और बच्चे आसानी से पढ़ते हैं ताकि गार्जियन पर कोई भार दबाव या बोझ न पड़े और उनके बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर लें इस्कालरसिप के रूप में सरकार जो योजना चलाई है वो बहुत ही अच्छी योजना है ताकि गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करें अच्छी पढ़ाई पढ़ाई करें और अच्छे बनकर कुछ दिखाएँ क्योंकि हमारा देश बहुत महान देश है और हमारे देश में महान लोगों की जरूरत है ताकि बच्चे कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा जब देस आगे बढ़ेगा तो सम्मान और गौरव दोनों प्राप्त होगा बच्चे हमारे देश के भावी भविष्य हैं और इनको पढ़ाना लिखाना जो कुछ करना है हमें ही करना है ताकि सरकार इन बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा कदम उठाया है और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है